مجھے کلاسیکل سنگنگ پسند ہے کیونکہ وہ پرانے زمانے کے گانے بہت اچھے ہوا کرتے تھے وہ بڑی سادگی سے گایا جاتا تھا اور بڑے پیار سے گایا جاتا تھا جو کہ اچھے ہوتے تھے اور ان کی جتنی بھی لینگوجز ہوتی تھیں ان کی جو بھی بھاشائیں ہوتی تھیں وہ بہت عام ہوتی تھی اور بہت اچھی ہوتی تھیں تو بالکل سمجھ آنے والی ہوتی تھی اور کانوں کو شانتی دینے والی ہوتی تھیں لیکن اب کے جو سنگنگ ہے وہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اور لوگوں کو ابھی کے لوگوں کو وہ پسند آتی ہے لیکن کافی لوگوں کو پرانے زمانے کے ہی گانے پسند آتے ہیں اور رہی بات پرانے گانے کی تو وہ آسان ہوتے تھے اور ابھی کے جو گانے ہیں وہ مشکل ہوتے تھے تو مجھے تو پرانے زمانے کے ہی گانے پسند ہیں جو کہ بہت اچھے اور بہت زیادہ پیارے ہوتے تھے جیسے لتا منگیشکر گاتے تھے کشور کمار کمار سانو ان سب کی جو آواز اور گانے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے تھے اور مجھے وہی پسند ہیں اور اب کی سنگنگ بہت مشکل ہے اور مجھے اتنے یہ سارے یہ آج کل کے گانے نہیں پسند